हेलो हमरा ओला जे बुक केने रहिए हम से आब हमरा ओ ओलाके कैन्सिल करेबाक अछि किएक तऽ हमरा जाहिठाम जेबाक छलै ओहिठाम देरी भऽ रहल अछि ओ देरीके कारणवश हमरा ओला जाहि स्थानपरसँ जेबाक छलै पहिने ओ स्थान आब ओ बदलि गेलै हेँ ओहि स्थानसँ नहि जाकऽ हम दोसर स्थानसँ जेबै ताहिके दुआरे जे छै से हमरा से तुरन्तमे नहि भऽ सकैए तऽ ओ ओला जे छलै जे हम बुक केने रहौँ से हमरा कैन्सिल कऽ आओर जे अहाँ सुविधा हमरा प्रदान करब ओ बढ़िआँ रहत किएक तऽ ओहिके अलावा अहाँ दोसर जगहसँ कोनो ओला दऽ देतहुँ से बढ़िआँ रहितै किएक तऽ हमरा बहुत जल्दी छलै हेँ आओर समय जे छलै हेँ ओहिसँ लेट भऽ गेल हेँ ओना ट्रेन छलै हेँ ओ ट्रेन आब कैन्सिल भऽ जेतै ताहि दुआरे बहुत बेसी दिक्कत भऽ गेल हेँ